तव्हां पंहिंजे नौकिरीअ जे बारे में कुझु ॿुधायो असां पंहिंजे नौकिरीअ बारे में ॿुधायूं था मां डी माट में जॉब कंदी आहियां असांजे डी माट में ॾहें पास खां या ॿारहें पास खां नौकिरी मिलंदी आहे उते फ़ैसेलिटी श्टाफ हाउसकीपिंग श्टाफ ऑफिसर मैनेजर स्टोर मैनेजर ऐं वॾा एरिया मैनेजर बि हूंदा आहिनि असांखे उते ॾहें पास खां वठी जॉब मिली सघंदी आहे उते असांखे डेली काउंटिंग प्लस उन्हनि जो स्टोक भरिणो प्लस अलॻि अलॻि कम्पनियुनि मां बि प्रमोटर बि प्रोवाइड थींदा आहिनि जंहिंजी सेलेरी असांखे कंपनीअ वारा ॾींदा आहिनि मां उते हिकु कंपनीअ तर्फ़ां वक कंदी आहियां जंहिंजे कंपनीअ जो नालो मॉडलेज कंपनी आहे मां हुन में पंहिंजो स्टोक याने की मां पंहिंजो चॉकलेट भरंदी आहियां हुन में मांखे अलॻि अलॻि क़िस्म जा चॉकलेट ॾींदा वेंदा आहिनि जंहिं कस्टमर ईंदा आहिनि त मूंखे हुनजो चॉकलेटनि जे बारे में छा बेनिफिट आहे ऐं इहा चॉकलेट खाइण सां कुझु बि प्रॉब्लम न थींदी आहे जीअं मूंखे उन्हनि खे सभिनी खे ॿुधाइणो पवंदो आहे जीअं कस्टमर कोई बि प्रॉब्लम खणी अचनि था या कोई कस्टमर हुन प्रॉडक्ट्स सां सेटीफाइड नथो थिए त मूंखे हुन कम्पनी में वञी करे उते हुन सां रूबरू वेई करे हुन प्रॉडक्ट जे बारे में डिस्कस करिणो पवंदो आहे अगरि कोई कस्टमर कोई बि ग़लति प्रोडक्ट या कोई ग़लति शइ खाए थो या कुझु हुन सां गॾु कुझु बि हुन सां गॾु हेल्थ इशू थिए थो त उहा असांजी रिपोट सिधी स्टोर मैनेजर ऐं एरिया मैनेजर ते वेंदी आहे ऐं उहे कंपनी पूरी उन्हनि खे वीमो या कुझु बि उन्हनि खे हेल्प कंदी आहे असांजा स्टोर मैनेजर ख़ुदि हिन ॻाल्हि जी रिस्पोंसबिलिटी खणंदा आहिनि ऐं असांजे डेली बेसिस ते उते एक्सपाइरी चेक नीअर एक्सपाइरी ऐं प्लस उन में कोई प्रोडक्ट ख़राबु न आहे उहो बि असां चेक कंदा आहियूं हुते डी माट में चोवीह कलाक साफ़ु सफ़ाईअ जो ध्यानु रखियो वेंदो आहे ऐं गोडाउन ऐं उन्हनि जे खेत्र में बि सामानु सुरक्षित ऐं सेफ़ली हुजे इअं चेक कयो वेंदो आहे असांजे डी माट में हर टे महीना में फायर ट्रेनिंग ऐं प्लस के असांजे भई मनोरंजन जे लाइ बि कार्यक्रम थींदा वेंदा आहिनि फायर ट्रेनिंग में असांखे फायर सां कीअं बचिणो आहे या त कोई आपात काल स्थि स्थिति अचे थी त असां कीअं करे उन्हनि खे उतां खां बची सघूं था या त कोई म कोई फसी आहे कोई कस्टमर वधीक कोई किरी पियो आहे या कुझु बि प्रॉब्लम थिए थी त असां हुन सिचवेशन में असां कीअं निकिरी सघंदा आहियूं हुनजे बारे में ट्रेनिंग ॾींदी वेंदी आहे असांजे उन्हनि में मालु सामानु खणण लाइ स्पेशल ट्रोलियूं ऐं उन्हनि जे लाइ गोदाम जे लाए अलॻि ट्रॉलियूं बि ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि असां गोडाउन में स स्टॉक सुरक्षित आहे की न उन्हनि जे चेक करण लाइ बि असांजा स्टोर मैनेजर उन्हनि में ऑडिट कराईंदा आहिनि माना कीअं उन्हनि में असांजे ग्रूमिंग ऐं असांजा प्लस असांजा मतलबु ज्वेलरी आहिनि बिन्हिनि जी सभु चेक थींदी वेंदी आहे जीअं की कोई बि करे कोई बि कारण सां कोई बि प्रोडक्ट खे कोई बि डेमेज या नुक़सानु न थिए